ہسپتال انتظامیہ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی داخل ہونا آسان ہے کسی بھی اسپتال میں آپ اپنا داخلہ کہیں آپ اپنا داخلہ کارڈ بنوا کر آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں اور پھر ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے بیماریوں کے مطابق آپ کا علاج کرتے ہیں اور تھوڑی سی پریشانی آتی ہے جیسے ساری دوائیاں ہسپتال میں نہیں مل پاتی کچھ دوائیاں ہمیں بازار سے بھی خریدنی پڑتی ہیں ہاں رہنمائی کے لئے کچھ عملہ موجود ہے مریضوں کی تعداد دیکھتے ہوئے وہ کافی نہیں ہے